घरसँ निकललियै घरसँ निकललियै मोटरसाइकिलसँ मुरलीगंज स्टेशन गेलियै स्टेशनसँ ट्रेन मिलै छै बहुत सुविधा जायके लिए होइ छै बहुत जेकि गाड़ी घूम गाड़ीपर कोइ भी जरब नहि आबै छै जरकिन फरकिन नहि लागै छै या कहीं जायके मोन छै पूर्णिया जायके मोन छै दिल्ली जायके मोन छै पटना जायके मोन छै ट्रेन बहुत सुविधा ट्रेन होइ छै ट्रेन सुविधा होइ छै ओकर बाद काल्हि मोन भेलै कटिहारे घूमयके लिए कटिहारे घूमयके लिए तऽ कटिहारो जायके लिए ट्रेनके सुविधा छै छै तऽ बसोके सुविधा बससँ जरकिन फरकिन कतहु रोडमे लागि जाइ छै लेकिन जरकिन ट्रेनसँ नहि लागै छै ट्रेनसँ बहुत सुविधा होइ छै ओहूसँ सु मने की कहै छै चारि चकिआ होइ छै ओहूसँ सुविधा निकलै छियै कोनो तऽ ओकर बादमे सहरसा जेनाइ छै कि पटना जेनाइ छै पटना जेनाइ छै तऽ पटनोके जायके लिए बस छै सुविधा बसो छै लाइन किलयर छै लाइन बढ़िआँ छै तऽ बसोसँ जाय सकै छियै बड़ा सुविधा बड़ा किलयर छै अगर लाइन गड़बड़ छै तऽ बसपर जरकिन लागै छै तब ट्रेनसँ सुविधा होइ छै सुविधा बढ़िआँ होइ छै जायके लिए पटना जाय दिल्ली जाय कतहु जाय ट्रेनके सुविधा बहुत अच्छा होइ छै ओहिके बाद चारि चक्का छै चारि चक्किओ गाड़ी बहुत अच्छा होइ छै सुविधा जेकि बैठि कऽ एकदम आरामसँ जायके लिए कोइ ओहिमे ओलझोल नहि बहुत सुन्दर तऽ जतय जाय पटना जाय दिल्ली जाय सहरसा जाय पूर्णिया जाय मधेपुरा जाय हमरा मोन छै कहिओ जाय मधेपुरे जायके लिए मधेपुरा जायके लिए छै तऽ ट्रेन अगर टाइमसँ ट्रे ट्रेन नहि मिललै तऽ बस पकड़ि लेबै बसो सुविधा छै एहि लए कऽ बस सुविधा छै जेकि रस्ता किलयर छै रोड बढ़िआँ छै रोड किलयर छै तऽ जायमे आराम छै बसोपर आराम छै लेकिन रोड किलयर छै तऽ एहिके लिए आइ मानि कऽ चलू पूर्णिये चलि देलियै पूर्णिये चलि देलियै तऽ ट्रेन पकड़ि लेलियै मुरलीगंजमे जाय कऽ एतयसँ घरसँ निकललियै मोटरसाइकिलसँ मुरलीगंजमे ट्रेन स्टेशन जाए कऽ ट्रेन पकड़लियै ट्रेनसँ सुविधासँ एकदम आरामसँ पहुँच जाउ चलि जाउ घूमय फिरयके मोन हुए तऽ हमरो अरकेँ घूमय फिरयके मोन छै आइ मोन छै काल्हि मोन छै जदिये जायके तऽ चारि चक्का पकड़ि लेलियै परसू मोन छै कटिहार जायके तऽ कटिहार जायके लिए ट्रेन आसान छै सुविधा छै ट्रेन पकड़ि लेलियै काल्हि मन छै जे दिल्लिएसँ घुमि आबी ट्रेन छै पंजाबेसँ घुमि आबी ट्रेन छै सुविधा छै चीज तऽ उएह छै ओहिके लिए बहुत बढ़िआँ सहरसा एखन हमरा अरके सहरसो मोन होइ छै घूमयके लिए चलि जाइ छियै तऽ सहरसो जायके लिए चारि चक्का पकड़ि लै छियै चारि चक्कासँ चलि जाइ छियै लाइनमे चलै छै चारि चक्का सुविधा छै बस भी सुविधा छै एहि लए कऽ ब् बस बसो सुविधा छै जेकि लाइन किलयर छै रोड अच्छा छै रोड बहुत बढ़िआँ छै ओहिमे जरकिन फरकिन किछु नहि लागै छै अगर रोड गड़बड़ रहै छै तऽ जरकिन लागै छै तऽ सुविधा एहिसभ चीजके लिए बहुत बढ़िआँ सुविधा छै ई ट्रेन चारि चक्का बस रस्ता किलयर ट्रेनके रस्ता तऽ किलयर रहिते छै ओ तऽ छेबे करय बसोमे बहुत बढ़िआँ छै लेकिन रोड अच्छा रहए रोड बढ़िआँ रहए तब ठीक छै कहीं घूम घूमयके मोन होइ छै तऽ साधन इएह ट्रेने छै कि चारि चक्के छै कि बसे छै यही सभसँ घूमल जाइ छै घूमै छियै तऽ बहुत सुन्दर छै इसभ रस्ता इसभ सवारी निकलै छियै घरसँ तऽ इएहसभ सवारीसँ कहूँ घूमयके लिए जाइ छियै आबै छियै बहुत बढ़िआँ सवारी छै इसभ इसभ सवारीके लिए कोइ दिक्कत नहि छै बहुत बढ़िआँ जाय आबयमे ठीक रहै छै